कोंकणी ही आमची मांयभास आसा आनी ही एक मोठो रोल प्ले करता आमचे कल्चरल हेरीटेज वाचोवपाक कशें तर आमी सपोज आमची मांयभासूच विसरतले जाल्यार ते आमी आमचे आमचे जे आजे पणजे आसा ते कशे रावताले ताजे बद्दल आमकां कांय इन्टरेस्ट उरपा ना ते कितें कसले सण साजरे उत्सव सगले हे करताले साजरे करताले तातूंत आमचो कांय इंटरेस्ट उरचो ना लोक पयलीं कशे रावताले कित्या हातूंत आमचो कांयच इंटरेस्ट आसचो ना सपोज आमचे कडेन कोंकणी आमी सपोज फुडें कोंकणीच उलोवंक नाजाल्यार हातूंत फाटल्या हातूंत आमकां कांयच हे उरचो ना बिकॉज कोंकणी आमकां कोंकमी आमकां कोण स्कुलांत शिकयना कोंकणी आमकां कोण खंयच आमी खंयच अशे हे इंटरनेटार आनी खंयच शिकना बाकीच्यो लँग्वेजीस आमी इंग्लीश आमी स्कुलांत शिकता मराठी आमी स्कुलांत शिकता कोंकणी आमकां घरांत शिकयल्ली वयता आमच्या आज्या पणज्या आमच्या घरांतल्यान आवय बापाय कडल्यान आजा आज्यां कडल्यान खंयच्याय अशे शिकता आमी कोंकणी सो एज ए लँग्वेज जेन्ना आमी आमच्या फोर फादर्सां कडल्यान म्हणल्यार आमच्या आज्या पणज्या कडल्यान कितेंंय घेता कितें आमी घेता सगल्यान पयलीं जाल्यार ती लँग्वेज आसा आनी ती लँग्वेजूच जर आमी फुडें विसरतले जाल्यार फाटले आमी सगळें कल्चरल हेरीटेज जी आसा तितून आमकां कांयच हें याद दवरपाची किंवा फुडें व्हरपाची कांयच उमेद उरची ना